म्हजो यू ट्यूब बी बी कांय ना चो फेवरेट सो यो कारण सो चेडवाचो ते खंयचे बरें आसा ते मागीर धाडटा ते आनी हांव ते माणे यूट्यूबाचेर पळयता सगले खंयचे खंयचे बरे आसा पॅटन ते पळयता मागीर खंयचे बरे आसा ते हांव मम्मी ते बरे आसा म्हणटा तेन्ना ती घालता आनी हे करता पळयता मागीर कोणाक जाय जाल्यार ऑर्डर बी शेता सांगता ती अशें म्हणून मागीर माणे लोडां सोफा वयली ती तेंचे डिजायन आसता तो विणलेली लोडां आसता ती मागीर कोण अशी काजराक बिजराक जाय जाल्यार सांगता मागीर तांकां जाय जाल्यार तुमकां अशें अमके दिसांनी मेळटले जाल्यार ती म्हणटा मेळटले अमके दिसांनी जाल्यार धाडटा ती मागीर मांड्यांच्यो कोपयो आनी कोमच्यो बदका पॅरट मागी चॉकलेटी मागीर ते आनी अशे सस्ते म्हणून आसतात ते मागीर ते हाका मांड्यांक ते दुसरे भशेन आसता अशे कपच्यो कपचे कपचे तसले ते डिजायन करून ते धाडटा मागीर एक कोणी जाय मागीर सांगता आपल्याक तूं करता काय म्हणून मागीर आ हांव करता म्हणून सांगता मागीर आनी चड दीस लागता अशें म्हणून सांगता मागीर तांकां हांव जशे तशे कपडे हाडचे पडटा न्हू मागीर बसून करचे पडटा मातशे त्रास जाता ते सगळे बसपाक दोन मनशां जाय पडटा मांडपाक बीन जशे गजडी मांडले जाल्यार कोप्याळे मां मांडले जाल्यार आतां चडशे डिमांड कोपेळ्यांक बरें दिसता पय कोप्याळे बीन लोक चडशे कोप्याळ घेता खाटीर घालपाक बीन आनी हातीचे बी घेता विणलेले सगल्यान हातीचेर बरें येता चड विणलेले आनी मिज मेशिनाचेर जायना हातीनूत करचें पडटा सगलें